हम अपना आपके एक नया बनबाके कोशिश कए रहल छी जे हम जे किछु नीक नया बनि जाउ नीक बनि जाउ जाहिसँ कि हम अपन घर परिवारके नाम रौशन कए सकै छी साथ साथ अपन गामके जिलाके देशके नाम रौशन कए सकै आओर हमरा सभसँ ज्यादा पेन्टिंगमे नीक लागैए जे हम पेन्टिंग करै छी ओहिसँ हम अपन पेन्टिंगसँ हम अपन व्यव व्यवसाय खोलि सकै छी लेकिन हम एखन शुरुआते केलहुँ हन जेकि हम घरमे पेन्टिग बनाए बनाए सजाबै छी साथमे दोस्तसभके हम पेन्टिंग दै छी जे ओहोसभ अपन घरमे बनाए बनाए सजाबैए आओर हम हर जगह ट्यूशन इस्कुल आओर कॉलेजसभमे अपन पेन्टिंग दै छी जाहिसँ ओतहु सजावट ऑफिसमे सजावट बनल रहए